आं दिनाव खन्थाम जामुं जायो जेरै ओंखाम दालि रुति फिथाइ सामथाइ बायदि बायदि बे जामुंफोराव मोन्नो हायो जेरै केलसियाम भिटामिन प्रटिन कारबहायद्रे आइरन बायदि बायदि मोनसे बेलेन्स दाइदा जोंनि देहाखौ गोगो लाखिनायाव गोबां हेफाजाब होयो जेरै देहाखौ गोख्रों लाखिनायाव हेफाजाब होयो जेरै खर' सानायनिफ्राय उदै सानायनिफ्राय आरो जोंनि सिनस्रियाबो बेगेंफोराव केलसियामनि खमजानायनिफ्राय रैखा मोन्नो आरो जोंनि देहायाव जानो नागिरनाय बायदि बायदि देहानि खहानिफ्राय रैखा मोननाय खामानियाव हेफाजाब होयो जोङो मोजां गुननि माइ मैगं थायगं माइरं आरो गुबुन गुबुन माइफोर मोन्नो हायो नाथाय आथिखालायाव मैगं थाइगंखौ बांसिनानो मुलिनि जोहै आबाद खालामनाय नुनो मोनो जोंनि खाथि खाला मोन्थिनाय जायगायाव मोननाय माइ माइरंफोरा जाबाय जेरै खरमा आसु रनजित माइसालि जोसा माइब्रा पुलपाख्रि आरो बायदि बायदि